جی میں ٹراویل ایجنٹ بات کر رہی ہوں بتائیے کیا بات ہے جی مل سکتی ہے کب چاہیے آپ کو بتائیے جی مل جائے گی بتائیے کیسی چاہیے آپ کو جی میرے پاس سات سیٹر بھی کار ہے چار سیٹر بھی کار ہے آپ جیسی بتائیں گی وہ مل جائے گی آپ کو ویسے تو ایک ایک لوگ کا ایک ہزار کرایہ ہے اب آپ سات لوگ ہیں تو سات ہزار ہوا کرایہ زیادہ تو نہیں ہیں اتنے تو چل رہے ہیں مگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں ایک لوگ کا کرایہ جو ہے وہ معاف کردوں گی اور آپ چھ ہزار دے دیجیے چل تو ویسے اتنا ہی رہا ہے جی جس ٹائم آپ بتائیں تین دن بعد بتائیں دو دن بعد بتائیں ایک دن بعد بتائیں جس ٹائم پہ بتائیں گی اس ٹائم پہ بھی مل جائے گی جب بھی بتائیے آپ آپ کو وہ ترنت کار ملے گی اور میرے وہاں پہ سب سے کم داموں میں ملتی بھی ہے جی بتائیے کب آپ کو چاہیے ٹھیک ہے آپ مجھے فون کریے میں بتادوں گی آپ کو ٹھیک اوکے